خواتین کے بالمقابل آج کے دور میں مردوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو بہت کم آج کے دور میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ خواتین کے لیے بہت ساری سہولیات حکومت کی جانب سے موجود ہیں جیسے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے حکومت نے ان کے لیے مخصوص قانون بنا رکھا ہے جن سے ان کے عزت کا تحفظ ان کے عزت کی تحفظ ہوتی ہے اسی طریقے سے خواتین کے لیے ہر جگہ سکورٹی کا پورا بند و بست ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے آ جا سکیں اور اپنے تمام کاموں پر مکمل طریقے سے اطمینان کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ عمل در آمد ہو سکیں اسی طریقے سے ہندوستانی معاشرے میں خواتین کا رول بہت بدلا ہے بدلاؤ بہت آیا ہے جیسے کہ تعلیمی میدان میں خواتین بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہیں اور اپنا اعلیٰ مقام حاصل کر رہی ہیں جیسا کہ روزمرہ کے اخبار کے سرخیوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اور بھی میدان میں یہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چاہے وہ آپ کوئی کمپنی یا کوئی بھی جگہ جہاں مرد کام کرتے ہیں تو وہاں عورتیں بھی نظر آتی ہیں ان سے پیچھے نہیں ہر جگہ ان کا اپنا ایک رول ہے ایک دبدبہ ہے